जैसे कि हम बेगूसराय से बोलते हैं महिला हैं बेगूसराय के जिला का तो जैसे कि अभी अभियान जो चला हुआ है कचरा सफ़ाई करने का झाड़ूवाला तो हमलोग के घर आता है कचरावाला कचरा लेने के लिए तो हमलोग घर उर झाड़ते हैं अँगना उँगना झाड़कर कचरा उचरा बनाते हैं पन्नी में पैक कर कर धरते हैं तो शाम को चार बजे आता है कचरा लेने के लिए तो घर घर सबके घर घर जाता है कचरा लेने के लिए तो देते हैं कचरा बाल्टी में करके देते हैं तो उझल देता है वह अपना डिब्बे में फेर बाल्टी वापस करता है यही हर महीना हर महीना यही करते हैं तकर बाद वह जाकर देते हैं तो अभी सब सबतर चला हुआ है चलता है तो पूरा इण्डिया ऑल इण्डिया चला हुआ है तो चलता है तो ठीके है तो सब देते हैं तब वही और क्या जैसे कि हो गया यहाँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट तो एस्टेशन है एस्टेशन में तो देता है कूड़ा कचरा एस्टेशन साफ़ करता है तो एक गाड़ी बुक हो जाती है पूरा बड़का मार्शल में ही सब कचरा देता है तो फेंकने के लिए जाता है वहाँ सफ़ाई अभियान जाता है सब प्रदूषण नहीं फैलता है जाकर वह एक बगल में फेंका जाता है जहाँ कि कोई लोक के प्रवेश नहीं वहाँ फेंकता है इसीलिए कि बीमारी नहीं फैले कचरा इसीलिए फेंकते हैं बहुत दूर जाकर एक जो होता है जहाँ मिट्टी नहीं हत्ता रहता है हत्ता उसमें जाते हैं फेंकने के लिए हमलोग की जो रोड है वहीं झाड़ बहोरकर सब फेंकता है आती है एगो महिला है कचरा साफ़ करने वाली रोड झाड़ती है गाँव गाँव जो गली है वह गली झाड़ता है वह सब जो जंगल है सब वह बटोरकर फेंकता है वहाँ एक बगल में जाकर वही सब जाकर फेंकता है तो एक मेरा गाँव है गाँव में जो सरकार फैलाया है जो जंगल है लाइट लाइट जो है लाइट लगाई है जो ट्यूबलाइट होती है सुरुज लाइट सुरुज लाइट लगाई है सबतर तो लगा दिया मेरे गाँव में भी लगा दिया रोड मतलब चमचम रात को करती है एकदम एक अभियान जो है लगाया है सबतर मतलब पूरा ऑल इण्डिया वह लाइट लगा दी है लाइट लगाकर इन्दिरा आवास अभियान जो लगाया है बहुत बढ़ियाँ मतलब रात को भी आ जाते हैं ड्रिलिन्ग करते हैं देखते हैं तो पूरा मतलब सुरुज लाइट जो है सबतर झकमक करता है कचरा जो है पूरा कचरा झाड़ उड़कर फेंकते हैं एक बगल में जा करके की किसी को बीमारी ना फैले बीमारी के साल जो कोरोना वायरस फैल गया था इसी वजह से न तो झाड़ू ऊपर से ऊपर से सरकार योजना दी कि नहीं गली गली साफ़ करने के लिए एक योजना देते हैं मतलब सबको तनख़्वाह पर रखती है सरकार साफ़ करता है गली गली झाड़ता है देखता है कचरा है सबतर उठाकर जाकर फेंकते हैं बगल में एक बगल में जाकर इसीलिए कि किसी को बीमारी न फैले जो एक बकरी सरकार बकरी पालन के लिए एक जो रूपा मतलब देते हैं बकरी खरीदने के लिए बकरी खरीदते हैं तब खरीदते हैं तब जाकर उसको बकरी खरीदते हैं तब वह पालन करते हैं उसके लिए घर बनाते हैं बकरी के लिए घर बनाते हैं उसी में बकरी बाँधते हैं बकरी कैसे पाली जाती है तो वह बगल का जो पेड़ है उसी में एक लग्गी बनाते हैं लग्गी बनाकर घास काटते हैं घास काटकर लाते हैं तो बाँध देते हैं रस्सी में लटकाकर बकरी जो बच्चा है वह भी सब खाता है खाता है तो वह सब जरना उरना हटा देते हैं लकड़ी फकड़ी हटाकर फिर झाड़ू लगाकर झाड़कर साफ करते हैं तो जो बच्चे हैं बकरी जो बच्चे देती है तो वह सब अपना खेलता है वही में लगती है बहुत योजना लघु लहू उद्यमी जो योजना है हम समझते नहीं हैं उतना तो जो है उसी में हमलोग जानते हैं वह दो लाख मिलता है तो खेत उत करने के लिए बकरी पालन के लिए सब चीज़ करने के लिए मिलता है हमारे भी घर के बगल में मिला है किसी लोग को दो तीन लोग को मिला है हमलोग को नहीं अभी मिला है बोले हैं दीदी लोग कि जो धीरे धीरे मिलेगा सब सबर रखो तो हम बोले ठीक है धीरे धीरे मिलेगा तो कोई बात नहीं हमलोग को भी मिलेगा सर योजना दिए हैं वह सरकार योजना ज़रूर मिलेगी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी यही सब बात है और क्या वही सब जंगल उँगल में फेंकते हैं फेंककर दीदी है जो एक बगल में दीदी काम करती है पूरा बोलती है कि हमलोग बेगूसराय तक जाते हैं झाड़ू लगाने लगाते लगाते थक जाते हैं